पूर्णियामे जो छै ने धार्मिक स्थल ओ जे सबसँ पुराना छै कि पूरन देवी मन्दिर वहाँपर आदमीसब जाइ छै तऽ कोइभी श्रद्धालु जैसे इच्छा अपना पूर्ण होइ छै वहाँका मन्दिरमे बहुत ही शक्तिशाली छै काली मन्दिर आओर मनोकामना पूर्ण होइ छै वहाँपर ताहिसँ सब आदमी भक्त जाइ छै आओर जानि जाइ छै भी तऽ

जो भी मनोकामना करै छै ओ पूर्ण होइ छै इसीलिए सब भक्तसब आदमीसब जुटै छै वहाँपर आओर रस्ता भी बहुत ही अच्छा छै जानैमे भी सुविधा छै काली मन्दिर भी छै बहुत पुराना तऽ आदमी ओकरापर विश्वास करै छै इसी कारणसँ सब मिलके परिवार मिलके हमरासनी हरेक सालमे दो बार भी वहाँ पहुँचै छी बच्चा सबके भी कोइभी जइसे अच्छा पूजा पाठ या बर्थ डे पार्टी मनाबै छी तऽ बच्चा लोकके भी वहाँ जाकऽ माथा हमरासनी टेकै छी एतना शक्तिशा शक्ति छै ओहि मन्दिरमे कि की सबआदमी ओँघरि जाइ छै हम हमरासनी भी आओर सबआदमी भी जागरूक करै छी कि चलै मन्दिर कोइभी मनोकामना छै वहाँ पूर्ण माता करै छै यही कारण छै कि वहाँके मन्दिर रऽ बहुत ही नाम छै जबसँ हमर शादी होलऽ छै तऽ हमरा रऽ विश्वास छै कि मन्दिरमे बहुत ही शक्ति छै इसी कारणसँ हमरा माइकेसँ भी कोइभी आबै छै तऽ वहाँ माथा टेकल जाइ छै तऽ यही छै कि सब श्रद्धालु भी वहाँपर माथा टेकल जाइ छै